हैलो बस ठीक तुस सनाओ अंजी हां हां कीती ही तुसें गल्ल कुसै ई पुच्छेआ हा अच्छा अच्छा स्टोरेज नुआढ़ी ठीक होनी चाहिदी ऐ होर कैमरा बगैरा इ'यां कोई वायरस वुयरस निं होना चाहिदा फोनै च हां होर बाकी इ'यां ठीक होना चाहिदा ब ता बड़ा पराना निं होऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ हां थुआड़े कश कोह्के कोह्के पेदे न तुसें ई केह् लगदा थुआढ़े स्हाबै कोह्का लैना चाहिदा हून

नेईं में बी इ'यां पढ़ाई आस्तै लोड़दा कम्में कुम्में आस्तै जैदा नेईं पब जी बगैरा गेम खेढने ई बी होई जाना थोह्ड़ा इ'यां ऐं गाटा करदा होऐ

किन्ने रेट किन्ना लग्गी जाह्ग मिगी अच्छा न्हाड़े कोला घट्ट निं लग्गी सकदा चलो दिक्खी लैओ अपने स्हाबै नै अपने गै बंदे ओ तुस करी ओड़ो थोह्ड़ा इ'यां अग्गें पिच्छें

ना ना में सेही न तुस ऐसी गल्ल नेईं ऐ चलो ठीक ऐ हां ठीक ऐ बारां डन भी ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ होर ठीक ऐ बा चार्जर बगैरा ऐ निं नुहाड़ा चार्जर ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक